हैलो अंजी अच्छा केह् बोल्ला दे तुस केह् मिगी ना एलर्जी बड़ी होई जंदी शरीरै गी कोई गर्म चीज़ कोई मेरे सिर बड़ी दर्द होंदी ऐ ते टिक्की खाई लैं ते ओह्दे कन्नै बड़ी एलर्जी होई जंदी ऐ ते इंया द्रमट द्रमट शरीरै ई बड़े होई जंदे मेरे ते टिक्की खन्नी बिच वारें एलर्जी आह्ली ते फर्क पेई जंदा ते नेईं खा ते परतियै होन लग्गी पौंदी खारिश दिनें निं इन्नी सेही होंदी ऐ पर रातीं बड़ी होंदी ऐ एलर्जी दी बड़ी खारिश दोआई बी लांदी ऐ दोआई बी बड़ी खाद्धी प्राईवेट बी खाद्धी सरकारी बी बड़ी खाद्धी जेल्लै दोआई खाओ ते फर्क रौहंदा ते जेल्लै छड्डी देओ ते उऐ नेहा होई जंदा आं अच्छा ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक